नमस्ते अंकल टेंपो भाड़ा कितना है हमको नए पुल पे जाना है जमुना ब्रिज जाना है जमुना ब्रिज कितना तक के और कम नहीं करेंगे

कितना लगेगा

चलो ठीक है हाँ चलेंगे चलो ठीक है हम बैठेंगे ना

और कम कर दीजिए थोड़ा और कम कर दीजिए इतना भाड़ा ही ले रही हो आप

पेट्रोल महंगा है चलो ठीक है हमको और आगे जाना है बताओ कितना लोगी ठीक है

चलो तब और कम कर दीजिए चलो हम बैठ रहे हैं बहुत कम कर दीजिए आप इतना ज़्यादा ये भाड़ा ले रही हैं चलो पचास रुपया ले रही हो जैसे हमको नैनी ही तक जाना है तब क्या कितना लोगी चलो ठीक है हमको चलना है तो यहाँ से रामनगर का कितना लेती हो पचास रुपया तो का लगा था

चलो ठीक है चल रही हूँ आपकी गाड़ी से आप ही के गाड़ी से चलूँगी सर चलो ठीक है सही से छोड़ना आप कहीं हमको बहका देना मत हम आ रहे हैं ठीक है